हम जे छै रोज जे छै सुति कऽ उठैत छी पहिने पाँच किलोमीटर दौड़ लगबै छी ओहिसँ हम पूरा दिन तरो ताजा महसूस करए छी सुबह सुबह सबसे भेट मुलाक़ात से भए जाइए अपन जे भी यऽ सङ्गी साथी ओकरो सबकेँ लए जाइत छी सङ्गमे अपन गपसप से भए जाइए सबसँ मिलजुल से लए छी अपन एम्हर जे छै से फ्रेश भए कऽअपन आबए छी ओहिसँ जे छै पूरा दिन तरो ताजा रहए छी आ शरीर से स्वस्थ रहैए मोटापा जे छै बिल्कुल नहि यऽ हमर शरीर देखिके जे छै बहुत आदमीके ई शौख होइत छै जे एहन शरीर हमरो होए हम ओकरा सबकेँ कहए छियै जे हमरा सङ्ग चल दौड़ए लऽ हमरा सङ्गे दौड़ लगा रोज किछु आदमी हमरा सङ्गे जेबो करैए

हमर कहब तऽ इएह अछि जे अगर स्वस्थ रहय लऽ चाहए छी तऽ रोज सुबहके दौड़ लगाबू कमसँ कम पाँच किलोमीटर